हम खेतों में अधिकतर समय बिताते हैं प्रातः कालीन सुबह स्नान ध्यान एवं भोजन करके आठ बजे हम लोग खेतों की ओर निकलते हैं तो सारा दिन वहीं काम कर के गुजार देते हैं और शाम को छः बजे के आसपास हम वापस जब दिन ढलने लगता हैं तो खेतों से ही आया करते हैं हम अपने खेतों में फसलों को लगाना अनाजों को बोना एवं अन्य कई सारे कार्य करते हैं हमारे खेतों में हम अलग अलग सब्जियों को उगाते हैं उन में पानी डालते हैं एवं खाद डाल के उन्हें अच्छे तरीके से बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं हम अपने खेतों में ही पशुपालन भी करते हैं जिससे की हमें दूध और ऑर्गेनिक खाद प्राप्त हो सके जिससे की हमें दूध से हमारी सेहत बनती है एवं ऑर्गेनिक से हमारी सब्जियों और खेतों में अनाजों को भी काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है खेती करने से हमारा सेहत भी काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि जब हम खेतों में लगातार सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं तब हमारे शरीर में फैट्स एवं अन्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है